اِن دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو ایپس ہیں وہ ہیں فیس بک واٹسپ اور انسٹا یہ تین ایپس جو ہے انسان بہت ہی زیادہ استعمال کر رہا ہے آج کے ٹائم میں بچہ بچہ انسٹا پہ دیوانہ ہے اور بڑے جو ہیں فیس بک کے دیوانے ہیں اور نوجوان لڑکیاں لڑکے واٹسپ کے دیوانے ہیں بس اُس پہ دِن رات چیٹنگ کرتے رہتے ہیں یہ تینوں ایپس اِس قدر چل رہے ہیں اِس قدر استعمال ہو رہے ہیں اور اِن سے نقصانات بھی بہت ہو رہے ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں بہت بگڑ رہے ہیں واٹساپ پر دِن رات چیٹنگ کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ہمارے جو نوجوان لڑکے پڑھائی کرنے والے ہیں وہ جب اُن کے پاس فون آ جاتا ہے تو نہ تو اُن کا کتابوں کو پڑھنے کا دِل کرتا ہے اور نہ ہی وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کھول کر دیکھتے ہیں نہ پڑھائی پر محنت کر پاتے ہیں بس دِن رات واٹسپ فیس بک انسٹا یہی چلانے پر بزی ہوتے ہیں اور سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں